असां जॾहिं कॾहिं घर खां ॿाहिरि वेंदा आहियूं त घर में कैमिरो लॻियल आहे कैमिरो बि असांजे मोबाइल सां मिलयल आहे असां जिथे बि हूंदा आहियूं कैमिरे सां असांजे घर जी निगरानी थींदी रेहंदी आहे कॾहिं को आस पास कोई घटनाऊं बि थी वियूं आहिनि उनजे विषय में बि असां कैमिरे में अची करे ॾिसी करे ख़बर पइजी वेंदी आहे जंहिंसां जेको कोई सामान असांजे घर मूं या असां साम्हूं कोई को या सामान गायबु थियो हूंदो आहे उनजो असां फ़ोटो क्लिक करे पुलिस थाने में असां उनजी रिपोर्ट करे रखंदा आहियूं कैमिरनि सां असांखे इहेई फ़ाइदो थींदो आहे और असां सभिनि खे असांजे घर जे आस पास कैमिरो लॻायण ॾाढो ज़रूरी थी वियो आहे अॼकल्ह जे ज़माने में